हेल' ओ नों सुसमिता फट'ग्राफार ना अ आंनोहाय फट' सुट खालामनो नोंखौ नांगौमोन आङो धीर बिलाव फट' सुट खालामनो नोंखौ नांगौमोन ओमफ्राय नोङो सानसेयाव बेसेबां लागोन बेखौ सोंहरनो फन खालामदोंमोन औ मेकआपखौबो नांगौमोन ओमफ्राय ड्रेसफोरखौबो मोनगोन नामा अ होम्बालाय ड्रेसफोरखौ आंनो जगार खालामनोसै ओमफ्राय नोङो मेकआपखौ लाफादो होमब्लानो जासिगोन थांनाया धीर बिलाव थांगोन टाइम हास्लाबोबा दस्रायाव बारनोसै जागोन दा लोगोफोरबो थागोन एसे सानैसोबो थानो हागौ अ ओ जागोन दे अ जों ओरैनो साथान साब्रैसो जालांगोन बेनिफ्राय आरो जोङो लोगोफ्रा बिदिनो साथाम साब्रै जालांगोन अ जागोन दे बिदिब्ला औ औ दे